मिथिलाञ्चल जे अपनसभ छी सभटा मिथिलाके नष्ट भेल जा रहल छै ताहि लऽ कऽ अपना बाल बच्चाके पोता पोती सभके अपना भविष्यमे कनिक राखि कऽ ई देखबियौ जे ई अपनासभके जनेउ उपनयनमे कयल जाइत छै पूजापाठमे एना कयल जाइत छै आइकाल्हि तऽ सभ बाहरे रहि रहल छथि किनको बाल बच्चा नहि बुझि रहलै सभटा लुप्त भेल जा रहल छै तखन जिनका छनि ओकरा अपना जरूर कमसँ कम बाल बच्चाके पोता पोतीसभके अपन मिथिलाञ्चलके विधि व्यवहार अपना बाल बच्चाके देखायब अपना पुतहुके देखाउ जाहिसँ हुनकर बाल बच्चा किछु बूझनि नहि तऽ ई लुप्त भऽ जायत कियो नहि किछु बुझताह पाबनिए तिहार अइ पूजापाठ अइ जेना परम्परा होइत आयलए हमहूँसभ सासु ससुरके देखलियनि माय बापके देखलियनि तैँ ओतबो बुझैत छियै आइकाल्हिके कियो जेनेरेशन देखबे नहि करतै बुझबे नहि करतै तऽ ओ कोना रहत सभटा नष्ट भऽ जायत तैँ प्राथना अइ जे अपना अपना बाल बच्चाके अपना पोता पोतीके अपन संस्कृतिक व्यवहार जरूर कनिक देखाबयके कोशिश करी अपना बाल बच्चाके उज्ज्वल करू अपना भाषामे राखू ओ लिप्त नहि हुए आगाँ जेनेरेशन काज आबय